देखू ग्रामीण स्तरपर तऽ ई जमीनक जे समस्या छै ई तऽ बहूत नमहर समस्या छै जाहिपर जमीनी स्तरपर काज नहि भऽ रहलैए खासकऽ बासठके समयमे जे सर्वे भेल रहै ओइ सर्वेमे बहूत भूल छै ओइ भूलके सुधार एखन धरि सरकारके तरफसँ कोनो सुधार नहि भऽ रहलैए सामाजिक व्यवस्था आब ओ सामाजिक व्यवस्था नहि रहलै लोक किनको केओ गार्जियन मानबाक लेल तैयार नहि छै जे छोटसँ छोट जे समस्या छै जे जमीनक जे समस्या छै जकर मालिकाना हक चाही हमरा सम्पत्तीके अधिकार चाही हमर अइमे हिस्सा अइ हमरा भेटबाक चाही अइमे परेशानी उठाबऽ पड़ै छै अइ जमीनक जे समस्या छै लोक अञ्चलाधिकारीके पास जाइ छथिन जेबाक भी चाही लेकिन एतऽ जे व्यवस्था छै अञ्चलाधिकारी महोदयके या सरकारी तन्त्र जे छै ई सब कोनो प्रकारक सुविधा नहि भेट रहलैए ओना जे समस्या छै ओ समस्या तऽ चलिये रहल छै हमसब लोकै लोकनि एखन धरि जे अपना जमीनक समस्या रहैये ओ हम सब गोटे अञ्चलाधीकारी के पास जाइ छी आओर ओत्तैसँ अपन सलाह लऽ कऽ आगू बढ़ै छी परेशानी तऽ जमीनसँ जुड़ल अइ मिथिलाके लोकके एखनो धरि लागल छै